आंहा दिनै आंहा गोसोआव सानो जाहैबाय जि दानानै आरो जि दायै दायै फानो फान्नानै जोंहा बेजोंनो मोसौ मासे बायदों बायनानै जोंहा बेजोंनो खरस बिदिनो न'आव फिफैयो फिफैनानै जोंहा बिदिनो आदार होनाय खास्लायनाय जि दानानैनो आङो इंकाम बानायो आमफ्राय बिदिनो खरस खालामो फिसाफोरनो गान्नो जोमनो दख'ना दानानैनो फानो आरो आङो गामसा दानानै फानो बे गामसानि दामानो जाहैबाय दुइश' दख'नानिना दामा जाहैबाय आराय मा हाजार दख'ना बिद'ना जाहैबाय हाजार फानो बार' फानो बिदिनो फानो जोंहा बिदिनो दु बोसोराव खुन्थिनै खुन्थिथामखौ दायो बेजोंनो खरस जानाय जायो बेजोंनो फिसाफोरनोबो गान्नाय जोमनाय होनाय जायो आरो बिखौ दाखांबा आरो खुन्थिसेयाव बिदिनो आगर दानाय जायो बिदिनो दस खान एगार' खान खुन्थिसेयाव बिदि दानाय जायो जोंहा बिजोंनो एसे एसेबाबो नखर सलिनो हायो मा जोंहा बेजोंनो इंकाम जोंना दानाय लुनाय फान्नाय फारसेनिफ्रायनो जोंहा आरो खुन्दुंखौ दायोबा माबायदि दायो आरो फार्सटावनो खुन्दुंखौ बायनानै लाबोनानै खुन्दुंखौ आवा सिफायगोरनानै आवा सिफायगोरनानै लानानै आमफ्राय आरो माइदि होनो थाखाय इंखुद संनानै देनानै खुन्दुंखौबो सिफ्लेनानै ओंखामजों ज' सिफ्लेनानै आरो माइदि होबावबाय होखांनायनि उनावसो आरो बबिन मारिबाय मारिनायनि उनावसो जोंहा बिदिनो नांगौ जाहैबाय जगारा रासो नांगौ थाद नांगौ सालखुन्था नांगौ माखु नांगौ खुन्थिया नांगौ सालखुन्था नांगौ बेनि उनावसो जिखौ सोंबाय सोंनानै थोरबाय थोरनायनि उनावसो थोरखांनायनि उनावसो आरो जिखौ सोङो सोंखांनानैसो दायो दा दाखांबाय फाननाय